भारत में चांहि ॾाढी ई मशहूरु आहे चाएं हर कंहिंखे वणंदी आहे चाहे नंढो ॿारु हुजे या वॾो सभिनि खे चांहि ॾाढी वणंदी आहे चाएं हर मौसम में पीअणु सभु कोई पसंद कंदा आहिनि चाहे गर्मी हुजे बारिश हुजे या सियारो हुजे चांहि बि घणनि नमूननि जी ठहंदी आहे कंहिंखे कारी चांहि वणंदी आहे त कंहिंखे मसाला चांहि वणंदी आहे कंहिं खीर वारी पीअणु पसंदि कंदो आहे त कोई अद्रक वारी चांहि पीअणु पसंदि कंदो आहे सियारे में अद्रक वारी चांहि जो अलॻि ई मज़ो हूंदो आहे चांहि पीअण सां सुस्ती वॾी वेंदी आहे ऐं शरीर में फुर्ती अची वेंदी आहे ऐं मसाला चांहि पीअण सां सर्दी खांसी ज़ुकाम बि ठीक थी वेंदो आहे अद्रक वारी चांहि पीअण सां गले जी खराश ख़तम थी वेंदी आहे असांजे घर में चांहि त ॾाढी सुठी ठहंदी आहे असां चांहि ठाहिण जो हिकु मसालो घर में ई तयार करे छॾियो आहे जंहिंमें नंढी इलाइची वॾी इलाइची कारा मिर्च मीठी काठी सुंढ सभु मिलाए करे हिकु मसालो तयार कयो आहे जेको चांहि में विझण सां अलॻि ई सवादु ईंदो आहे असां पंहिंजे घर में इहा ई चांहि पीअणु पसंदि कंदा आहियूं